मुंहिंजे बाग़ में मां अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा पौधा पोखे रखिया आहिनि छाकाणि त मूंखे पौधा पोखण जो ॾाढो शौक़ु आहे मां पौधनि खे खुली हवा में विरांडे में रखियो आहे त उन्हनि खे सिज जी रोशनी ऐं बरसाति जो पाणी सुठे नमूने सां मिले सघे हवा ऐं पाणीअ सां पौधा जल्दी सावा थी वेंदा आहिनि पौधनि खे पाणी बि समय जे हिसाब सां ई घटि वध ॾींदा आहियूं मुंहिंजे बाग़ में अहिड़ा पौधा आहिनि जेके हरियाली हवा ऐं ऑक्सीजन ॾींदा आहिनि हिन करे मुंहिंजे घर जो वातावरण हमेशा शुद्ध रहंदो आहे मां पंहिंजे बाग़ में पखियुनि लाइ पिञिरो बि टंगे रखियो आहे जंहिंमें पखियुनि लाइ दाणो ऐं पाणी बि रखियो आहे पखी पिञिरे ते अची विहंदा आहिनि ऐं दाणो पाणी खाईंदा आहिनि ऐं मां पंहिंजे बग़ीचे में विच में पखियुनि जे घरु ठाहिण लाइ घौसलो बि लॻाए रखियो आहे जंहिंमें पखी पाण खे सुरक्षित महिसूसु करे सघनि ऐं सॼो ॾींहुं मुंहिंजे बाग़ में पखियुनि जी चहेचहाट लॻी हुई रहंदी आहे